کھیل انسان کی جسمانی صحت کو بہتر بناتے ہیں کھیل کے ذریعے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے یہ انسان کو متحرک اور چاق و چوبند بناتے ہیں کھیل نظام و ضبط اور وقت کی پابندی سکھاتے ہیں ٹیم کھیل باہمی تعاون اور ہم آہنگی بڑھاتے ہیں کھیل خود کھیل خود اعتماد کو فروغ دیتے ہیں انسان کو کامیابی اور ناکامی دونوں قبول کرنا سکھاتے ہیں کھیل مقابلے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں یہ سماجی تعلقات مضبوط کرتے ہیں کھیل نئی دوستیاں بناتے ہیں اور اس میں مددگار ہوتے ہیں بچوں اور نوجوانوں کی مثبت سرگرمیوں کی طرف رغبت ہوتی ہے کھیل معاشرے میں اتحاد اور رواداری بڑھاتے ہیں ان سے وقت کا بہتر استعمال سیکھا جا سکتا ہے صحت مند جسم میں صحت مند ذہن ہوتا ہے اور یہ کھیل سے ممکن ہے کھیل روزمرہ کی تھکن اور منفی سوچ سے نجات دلاتے ہیں اس لیے کھیل زندگی کے معیار پر گہرا مثبت اثر ڈالتے ہیں اور آپ اس جواب کو کسی خاص کھیل کے حوالے سے جائیں براہ کرم بتائیں